अगर थुआढ़े कन्नै जेह्का बड़ा मश्हूर राजा रेहा और पराने जमाने च बी था ते नमें च बी उस बड़ा अच्छा कम्म कीता तां उसी अ'ऊं दस्सा तुसें ई तां ओह्दा नांऽ जेह्का ओह् ऐ महाराजा गुलाब सिंह महाराजा गुलाब सिंह इक इक बड़ा गै शैल राजा हा उस केह् कीता हा कि पैह्लें जमानै केह् होंदा हा कि जि'यां अगर पराने जमाने दी गल्ल करचै तां साढ़ै जेह्के न एह् भारत देश बिच बड़े सारे जेह्के बाह्र दे जेह्ड़े बाह्रले बाह्रलें देशें दे लोक जेह्ड़े न औंदे हे ते इत्थै जेह्ड़े नअपना राज करदे हे इत्थै साढ़ै भारत देश बिच जेह्के न बड़ियां सारियां उ'नें तजारतां बड़ियां सारियां उ'नें फैक्टरियां कारखानें बी खोह्ल्ले दे हे ते उ'नें कारखानें बिच बड़ियां सारियां चीजां ओह् बनांदे हे ते भी उ'ऐ चीजां जेह्कियां न साढ़े माह्नुऐ गी बेची ओड़दे हे ते साढ़ा माह्नुऐ शा पैसे ओह् कमाई ओड़दे हे ते भी उत्थुआं बाद केह् होंदा हा कि लोकें उप्पर भी उ'नें बड़ा जैदा टैक्स बी लाना बड़ा बड़ा गै उ'नें उत्थुआं बाद लोकें ई जेह्ड़ियां बाड़ियां होंदियां हियां घरें तां अपने खुम्बे जेह्के जिं'दे कोल जैदा जैदा खुम्बे होंदे हे तां ओह् केह् करदे हे कि उ'नें खुम्बे उप्पर उ'नें ई टैक्स लाई ओड़दे हे उ'नें ई पैसे देने पौंदे हे की ओह्दी बजह् कन्नै बी बड़े सारे लोक बड़े परेशान हे भी उत्थुआं बाद साढ़ै

जि'यां कोई गल्ल करचै अस तां भी उत्थुआं बाद अंग्रेज बी आए अंग्रेजें भी बड़ा जैदा राज कीता इत्थै साढ़े भारत देश बिच ते अंग्रेजें इत्थै दे लोकें गी बड़े सारे नशे सखाई ओड़े ते एह् साढ़े भारत देश दे माह्नू हे जेह्ड़े तां ओह् इ'नें नशें बिच जेह्ड़े न पेई गे ते तमाकू जि'यां होई गेआ बीड़ी होई सिग्रेट होई गेआ ते कुकड़ी होंदी इक सूटा लांदे ओह्दे बिच ओह् बी उ'नें उनें आंह्दी इत्थै साढ़े भारत देश बिच ते लोकें सखाइयां न ते उत्थुआं बाद केह् होएआ कि बड़ा फर्क पेआ साढ़े भारत देश दे लोक जेह्ड़े हे उ'नें ना इ'नें इन्नी जैदा आजादी ओह् ही आजादी खुह्ल्ल दित्ती दी ही उ'नें कि तुस बड्डे बड्डे जेह्के बाबुएं कन्नै लड़ी सकन जां बड्डे बड्डे बाबुएं कन्नै उ'नें दूई निं करना होंदी ही ते एह् बड़ा इक कारण रेहा ते उत्थुआं बाद जि'यां जि'यां आस्तै आस्तै दिन गुजरदे गे समां गुजरदा गेआ अग्गें अग्गें औंदा गेआ ते उत्थुआं केह् होएआ कि इक राजे दे बारे च सनांऽ तुसें गी तां इक महाराजा गुलाब सिंह हा ते उस केह् कीता जि'यां कि साढ़े भारत देश च जिला उधमपुर स्टेट जम्मू कश्मीर च जि'यां अंग्रेजें दा राज पुज्जी दा हा उस टैम ते उस राजे केह् कीता ते उस टैम बिच इक ल्हौर पाकिस्तान बिच केह् होंदा हा कि महाराजा रंजीत सिंह दा राज हा ते ओह् ओह् उं'दा राज जम्मू कश्मीर बिच साढ़ियां पंज सौै पैंह्ट जेह्ड़ियां न निक्कियां निक्कियां आखदे उ'नें ई जि'नें कि निक्कियां निक्कियां जेह्कियां जगहं है हियां उं'दे उप्पर बड़े सारे जेह्के राजे होंदे हे ते ओह् राजे रूल करदे हे ते ओह् ओह् उ'नें ई जेह्ड़ी उनें ई चलाने आस्तै जेह्की ल्हौर बिच ओह् बनी दी ही इक गौरमैंट दा ओह् महाराजा रंजीत दी ही ते ओह् चलांदे हे उसी उत्थुआं बाद केह् होएआ कि जि'यां साढ़ा हिंदोस्तान ते भारत देश साढ़ा ते पाकिस्तान साढ़ा पड़ोसी मुल्ख जेह्ड़ा साढ़ा भारत देश बिच्चा निकलेआ ओह् अलग अलग होए बक्ख बक्ख होए तां भी केह् होएआ के महाराजा गुल उस टैम बी अजें अंग्रेज साढ़ै बड़ा लुट्ट मचाई दी ही अंग्रेजे तां अंग्रेज जम्मू तक फैली दे हे ते केह् होएआ कि उस टैम केह् होएआ कि फ्ही अंग्रेज जिसलै साढ़े इंडिया ते साढ़े हिंदोस्तान ते पाकिस्तान अलग अलग होए तां पाकिस्तान ने उत्थुआं इक सालै बाद साढ़े उप्पर जेह्का ऐ ओह् करना शुरू करी ओड़ेआ फैर फूर कड्ढना शुरू करी ओड़े ते बड्डे बड्डे गोले बी शुरू करी ओड़े और उं'दे बड़े सारे लोक जेह्ड़े हे ओह् पुंछ रजौरी बिचा आना शुरू करी गे ते अंदरें जि'यां औंदे हे ते उ'नें केह् कीता बड़ी सारी जनानियें बचारियें ई उ'नें ई परेशान करना शुरू करी ओड़ेआ और कुड़ियें और लुट्ट मचाना उं'दे बंधे गैह्ने जेह्ड़े होंदे हे कोई मालां शालां गलै पाई दियां होंदियां हा ओह् सारे लेई जंदे हे ते ओह् भी उत्थै बेचदे हे ते ओह् भी बड़े सारे आए ते फ्ही केह् होएआ कि इत्थै इक महाराजा होंदा हा जेह्दा नांऽ होंदा हा हरि जेह्दा नां होंदा हा सिंह ओह् रूल करदा हा ते साढ़े ते उस ओह् ओह् उस्सै कोल केह् होंदा हा कि इन्नी जैदा ओह् सेना नेईं ही ते ते जेह्दी जेह्दे कारण ओह् उ'नें ई पिच्छें रोकी सकदा हा उस केह् कीता ओह् बी बड़ा परेशान होई गेआ हा बचारा उत्थुआं बाद महाराजा गुलाब सिंह इक बड़ा गै अच्छा राजा हा ते उस केह् कीता कि उ'नें केह् कीता केह् उ'नें आखेआ कि असें गी जेह्की इक दूए दी मदद लैना चाहिदी ते एह् हरि सिंह गेआ उठी फ्ही जवाहर लाल नैहरू कोल ओह् नैहरू कोल ओह् जवाहर लाल नैहरू ने मनाह् करी ओड़ेआ उस आखेआ तुस साढ़े कन्नै आई जाओ ते तैहलूं थुआढ़ी असें मदद करनी तैह्लूं असें पाकिस्तान दे जेह्ड़े फौजी आए दे हे ना ते उ'नें ई असें पिच्छें ई कड्ढना लेकिन उस टाइम हरि चंद केह् चांह्दा हा हरि सिंह जेह्का हा ते ओह् आखदा हा कि नेईं में इत्थै गै रौह्ना लेकिन फ्ही ओह् फ्ही इक दिन मजबूर होई गेआ की जे पाकिस्तान बिचा जेह्ड़ी ऐ अंदरे औने दी लोकें दी तदाद जेह्ड़ी ओह् बड़ी जैदा होई ते ओह् बड़ा मुशकल होई गेआ संभालना जेह्की एह् ए परेशानी बनी उ'नें गी ते उत्थुआं बाद भी केह् होएआ कि अंग्रेजें आखेआ अंग्रेजे मतलब अंग्रेजें आखेआ कि असें ई तुस अस तुसें ई जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा ऐ ते बापस देई ओड़ने आं एह्दे बदलै तुस असें ई जेह्का ऐ पैसे देई ओड़ो तां ओह् इक ट्री इक ट्रीट्र होंदी इक आखदे कि साइन कीते इक आपूं पिच्छें समझोता आखदे जिसी ओह् होएआ इं'दे बिच तां ओह्दे च ठारां सौ छताली बिच होएआ तां ओह्दे बिच केह् होएआ कि ओह्दे च इ'यै लिखेआ कि मतलब एह् एरिया तुसें ई देई ओड़ने आं एह्दे बदलै असें ई पच्हत्तर लक्ख रपेआ देओ ते उस टैम महाराजा हरि सिंह ऐसे होए गुलाब सिंह इक ऐसा राजा हा उस आपूं अपनी गंढी दा पैसे दित्ते ते साढ़ा जम्मू कश्मीर अंग्रेजे कोल हा जेह्ड़ा लेई लैता ते एह्दे उप्पर भी रूल करना शुरू करी ओड़ेआ भी महाराजा गुलाब सिंह दे बड़े सारे पुत्तर होए उ'नें अग्गें बड़े अच्छे अच्छे कम्म कीते बड़े सारे किले बनाए उ'नें और अज्ज भी तुस अगर दिक्खो तां महाराजा गुलाब सिंह दे कारनामें दियां कताबां जेह्ड़ियां बड़ियां सारियां न ते में जि'यां दस्सां तुसें गी तां ओह् जेह्का महाराजा गुलाब सिंह बड़ा गै शैल इक साढ़ा लीडर हा जेह्का बड़ी गै अच्छी मदद करदा हा ओह् कीती उसने और उं'दी बजह् कन्नै गै अज्ज साढ़ा जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा ऐ बना दा ते कायम ऐ ते अज्ज साढ़ा जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा ऐ बड़ा ऐ